हायक किंवा ट्रॅक किंवा म्हजें एकूण जें भोंवप आसा ताजेर म्हाका पयलींसान घरा कडच्यान कसलींच आनी खंयचीं बंदनां नात आनीक म्हजो जो शिक्षकी पेशा आसा तो सांबाळुनूच हांव ह्यो गजाली करतां बऱ्याच फावट म्हजें ट्रॅकींग किंवा हायकींग जें आसता तें म्हज्याच भुरग्याच वांगडा आसता आनीक तें चडशें काणकोणा भितरय आसता तशेंच हिमाचल प्रदेशाक एक धा दिसाचें ट्रॅकींग एक्सपडिशन हें आमी केल्लें जंय म्हजे स्कुलाचे भुरगे आनी गोंयातले एकूण वीस भुरग्यांक घेवन हांव टीम मॅनेजर म्हुणू गेल्लों सो म्हाका हें बॅलन्स करतास्तना हांव म्हज्या टिचींग प्रॉफॅशनाचेर खंयचो अन्याय जावपाक दिना एट ड सेम टायम हांव प्रॉफॅशन म्हूण ट्रॅकिंगा कडेन पळयना तर हांव म्हजो छंद किंवा हॉबी म्हूण ट्रॅकिंगा कडेन पळयतां खंय तरी म्हाका दुसऱ्या दिसा काम करपाची किंवा चड एनर्जी दिवपाचें साधन म्हूण हांव ट्रॅकिंगा कडेन पळयतां सो म्हाका तें बॅलन्स करतास्तना कांयच त्रास जायना